महिना भेल तऽ पहिले लोक लत्ता फाड़के लैत रहलैय सायाके छोड़ी घीचके लेलक आब समय बदलि गेलै तऽ लोक कीनके लबै छै तऽ उ कच्छापर लेलक लेलक पेन्हलक पहिले मरदसँ हटि कऽ रहल कपड़ा चेंज कयलक बिछावन चेंज कयलक आब तऽ समदरका हय अपन पतिके जरे सुतलक बैठलक कपड़ा सब खींचलक अलगे गरम पानिमे आओर पेट दर्द करे लागल तऽ गरम पानि कऽ कऽ शीशीमे पेटके अथी ससारलक तऽ दर्द कम भेल दबाइ कीनके लयलक तऽ खयलक तऽ कम भेल पहिले अचार खाइत रहलैय तऽ खून गिरे लागल तऽ आब अचार नहि खाइ छै पहिले अचार खाइत रहलैय तऽ खराबी भेल खून तुन गिरे लागल तऽ आब अचार सरि जाइत रहलैय आब अचार नहि खाइ छै ई सब अइ अइमे बारन करै छै